साढ़े इ'त्थें मानतलाई बिच लोग औंदे न इ'त्थें बड़ा बड्डा मंदर ऐ इक इ'त्थें ई औंदे लोक घूमने आस्तै औंदे हर साल दा हर साल दे जून ते जुलाई मतलब भाद्रो ते सौन ते हाड़ सौन म्हीनें इ'त्थें घूमने ई औंदे लोग होर इ'त्थें साढ़े दिक्खने ई केह्ड़ी जगह् स्हेई ऐ ओह् सनांदा में तुसें ई साढ़े दिक्खने ई जगह् सभनें शा स्हेई फेमस ऐ साढ़ा इ'त्थें मानतलाई माता पार्वती दा ब्याह् होया हा इ'त्थें कुंड ऐ जिसदे चबक्खे जिसदे बक्खियें सत्त फेरे लैते माता पार्वती होर शिवजी दा ब्याह् होया हा सत्त फेरे उ'नें मतलब लैते हे इ'त्थें होर तां करिये इ'त्थें फेमस जगह् ते साढ़े सुद्धमहादेव सुद्धमहादेव आइया समझी लैओ शिवजी दा भगत उ'त्थें इक भगती करदा हा शिवजी दी होर उ'त्थें उ'नें उसी गुरजा माता गी छेड़ेआ ओह् जंदियां शनान करने ई जंदियां गौरी कुंड पैदल उ'त्थें उ'नें छेड़ेआ उसी उं'दे भगत ने शिवजी दे भगत ने छेड़ेआ ते शिवजी पार्वती गी सुनचेआ ओह् कैलाश ते कैलाश दा फिर तरशूल छंडू ओड़ेआ उ'नें तरशूल छंडेआ जि'यां तां ओह् सिद्धा उं'दे भगत दी मुंडी 'र बज्जेआ मुंडी बक्खियै अच्छा उ'त्थुआं भगत गी मारू ओड़ेआ उ'नें आए दिक्खेआ तां उस सच्च उ'नें लैता उस लैता शिवजी दे भगत ने नांऽ महा शिवजी दा नांऽ गै लैता उ'नें सोचेआ एह् केह् होइया गे दिक्खेआ आइये उ'त्थें ते उ'नें दिक्खना केह् हा उं'दा भगत गै उं'दा गै भगत हा उ'नें उसी गै मारू ओड़ा हा अच्छा फिर उ'नें आखेआ की में इसी जींदा में तुगी जींदा करी सकना तुक्की दोआरै ठीक ऐ तुगी जींदा करोङ ते उ'नें आखेआ नेईं में जींदा निं होना चाहंदा की के मेरी इक बड्डा भगवान दे हत्था मौत होई दी में जींदा निं होना चाहंदा मेरा इ'त्थें नांऽ रक्खो उ'नें फिर नांऽ पाया सुद्धहादेव पैह्लें सुद्ध सुदयंत हा नुहाड़ा नांऽ तां करियै नुहाड़ा नांऽ इ'त्थें जगहा नांऽ पाया हा सुद्धमहादेव फ्ही अग्गें शिवजी दा नांऽ ऐ उस करियै ओह् इ'त्थें जादा मशहूर ऐ होर ओह् तरशूल जिसदे कन्नै मारेआ हा ओह् तरशूल दे तिन्न टोटे होए दे मतलब त्रैऽ पीस च अजें बी इ'त्थें ओह् इ'न्ना डूह्गा की ओह् नुहाड़ी खोज कदें कोई करी गै निं सकै अजें तक्क निं करी सकदा होर गौरीकुंड जेह्की मतलब जगह् उ'त्थें बी मंदर बहोत अच्छा मंदर ऐ होर बहोत जादा फेमस मंदर न एह् त्रैऽ जगहां हियां जादा फेमस जि'त्थें बड़े दूरा दूरा लोग औंदे होर बहोत जादा लोग आंदे जिसलै लोग गड्डियां लेइयै आंदे पूरे रोड जाम होंदे इ'त्थें मतलब ते मतलब इ'न्नी फेमस जगह् इ'न्नी जादा रश होंदा उ'त्थें न्हौंदे लोग न्हौंदे सुद्धमहादेव बी न्हौंदे लोग मानतलाई बी न्हौंदे तीनो तीर्थ जगहां न एह् सारियां मतलब स्हेई जगहां न ते एह् मशहूर न तिन्न जगह